आंनि माबाया जाहैबाय सेकेन्ड प्रडाक्ट आङो दाख्लै बिस्थिबारावहाय बिस्थिबाराव आङो मोनसे डास्टबिन आङो बायनानै लांदोंमोन बे डास्टबिनाखौ आङो बाजारावहाय आं नायफ्लाङाखिसै न'आव लांनानैहाय आङो दाखोर गारनो होननानैहाय नायोब्ला गोबाय जाहैबाय आरो आंनि बे डास्टबिनखौ बाहायनो मोनाखिसै आङो लस जाहैबाय आंने